जेन्ना गोंयान एकट्याचें कोणाचें शिक्षण जाता तेन्ना मागीर तेंकां फुडल्या शिक्षणा खातीर म्हणजे पंदरावी जाली की ताजे फुडल्या शिक्षणा खातीर गोंयच्या भुरग्यांक भायर हें वयचेंच पडटा पूण गोंयान आमच्या ट्रान्सपोर्ट कमी आसलेल्या कारणान जेन्ना तेंकां वयता तेन्ना भुरग्यांक रात्री अपरात्री तेंकां त्या बसिंनी वयचें पडटा दिसा उजवडी वयतलीं आनी दिसा उजवडीं थंय पावतलीं अशें जायना तेंका रातचें सांजच्या टायमाच्योच गाडयो धरच्यो पडटा कित्याक गाडयो खूब कमी आसा ट्रेन म्हणले जाल्यार प्रत्येक ठिकाण्यार ट्रेन वयता अशें ना ट्रेन मोजक्याच ठिकाणांचेर वचपी आसा गोंयातल्या लोक ट्रेनस आसतात तश्यो कांय अवेलेबल ना बसी म्हणलो गोंयच्या गोंयान बऱ्योच बसी आसा पूण गोंयच्यान भायर वचपाक धडीच्यो बसी ना सामक्यो टायमाच्यो आनी ज्यो सुद्दां तिळसांजच्या कात्रीर वयता आनी रातच्यो पावता आनी तशें रातचो प्रवास करप हे भुरग्यां खातीर पोसीबल ना